ग्रामीण क्षेत्रके संस्कृति पहचानसँ सँ बढ़ावा इएह छै कि हमर बहुत बहुत साल पहिने पूर्वजसभ कबड्डी खेलायल अबैत छै कबड्डी लेल एकटा साफ जगह होइ छलै पहिनेके टाइममे जगह सभ नहि रहैत छलै तऽ पूर्वजसभ खेतेमे खेलाय लागैत छलै खेतेके घाससभ काटि दैत छलै ओकरे कनी साफ कए दैत छलै आओर उएह मिट्टीपर खेलाय लागैत छलै आओर कनी देहके पसीनोसभ छूटै छलै लोक मेहनतो करै छलै आइ काल्हिके टाइममे ग्राउंडसभ बनि गेल छै आओर ग्राउंडमे जा कऽ लोकसभ खेलाइ छै ओतय चारू चारू प्रकारके लाइन घीचल जाइत छै जाहिसँ शरीरोकेँ मेहनत मिलै छै पसीना छूटैत छै आओर कनी शरीर फुर्तिओमे रहैत छै शरीर फुर्तिओमे रहै छै ओकर बाद सभगोटाए जाइत छियै ओतय कबड्डी खेलाइत छै आओर ओहिसँ माइन्ड माइंडो फ्रेश रहैत छै कखनो माइंडो फ्रेश रहैत छै कब कबड्डी कबड्डी बड़ नीक खेला छै ई बहुत सालसँ चलैत आबि रहल छै पूर्वजसभ खेलेलेकै फेर हमर दद्दो दादीसभ खेलाइत छलै मातो पितासभ खेलाइत छै आब हमहूँसभ कबड्डी खेलाइत छियै गाममे सभसँ नीक खेल कबड्डी छै जे पूरा गाममे प्रसिद्ध भेल छै